अह सोर बुंदोंमोनलाय औ औ औ दे बुं औ मा प्रब्लेम जादों औ औ

गगा मोन्नायाथ' ओम गगा मोन्नाय आरो गुजुनाय थायोबाथ' खर' सानाया फैखायोआनो ओह बेखौ होखारनो थाखायथ' जोङो गाव गावनो न'नि सोरगिदिं माखासे मुलि थायो बेजोंबो जोङो गावनि जि गगा मोन्नाय गुजुनाय जि बेराम बेखौ जों सोखाना लानो हायो दा स्पिसियेलि बुङोब्लाथ' जों दै गुदुंखौ फार्स्टयावनो इउस खालामग्रोनांगोन दै गुदुं लोंनाय दै गुदुंजों फुङाव सिखारोब्ला संख्रि एसे होनानै गारामा सुनाय बेखौ जोङो खालामना लानांगोन आरो जुदि बेजों हामथाराब्ला काफ सिराफ आरो मोन्नैसो सिराप जोङो इउस खालामनांगोन ओम बेजों लोगोसे एन्टिबायटिक बेखौ इउस खालामनांगोन आरो बिनि अनगायै मा मा जायो नोंथांनि जि देहायाव

औ औ औ आयुरबेदा ओम ओम औ ओह ओह जानायनि बेलायाव गुसु गुसु खायद'फोरखौ जानो मोन्नाय नङा हानायमानि गुदुं गुदुं जानांगोन जि जानायाव नाफोरखौ बेदरफोरखौ एसे खम खालामनांगोन नाफोरा गुजुनाय गगा मोन्नायाव बांसिन खालामो नालाय बेनिखायनो ना बेदरखौ जों एसे साइडयाव दोन्थ'नांगोन गुजुनायफ्रा खारा खारा जायोब्ला गारहा खालामनानै लोङोब्ला मोजां जायो आरो जोंनि जि संनाय खावनायफोराव बाहायनाय मस्ला मस्लि बेयाव मोनसे बिदि मस्ला दङ बेजों लोगोसे थुलुन्सि बेजों लोगोसे बेरे मोदै बेखौ गासैखौबो ज' खालामना उन्नानै फुदुंनानै फाइभ एमएल आरो सामस से बे सामस मोनसेजों सामस से जाना होयोब्ला गुजुनाय आरो गोरनायाव नांथा नांथा मोन्नाया स्रां जायो आरो गाव गोजायैनो गाव गोजायैनो दैजों एसे लगायनानै फुदुंखाबाय नालाय बेखौ जोङो फाइभ एमएल ल' खालामनानै जोंनि सरासनस्रा जों जाग्रा सामस बेवहाय सामस से खालामनानै जानायनि उनाव उन्दुनाय टाइमाव लोंबानो जाबाय आरो औ औ दे दे गोजोन्थों दे दे